पहिलके समय छल जाहिमे बेटा सभकेँ बेसी शिक्षित कयल जाइत छलय हँ और बेटीकेँ बहुत कम ताहुमे जे हमरा सभ एहन बेटी छलखिन हँ जे घरमे विरोध कऽ के मम्मी पापा से जे हँ हमरा ई चीज सिखबाके करबाके तऽ हमसभ निकलै छलहुँ हँ जाहि कारण घरमे पापाकेँ बहुत जादा प्रतिरोधके सामना करय पड़ै छलनि हँ हमरा सभकेँ बहुत जादा डांँट दै छलथि हँ तैयो हमसभ जाइ छलहुँ सिलाई कढ़ाई सिखय लेल मिथिला पेन्टिंग सिखय लेल मिथिला पेन्टिंग केँ आइ इण्टरनेशनल पुरा वर्ल्डमे पुरा दुनियाँमे विश्वविख्यात यऽ दुलारी देवीकेँ नाम ओ बहुत ज्यादा प्रचर्चित छनि मिथिलामे मिथिला पेन्टिंग के एकटा अलग पहचान यऽ हर जगह मिथिला पेन्टिंग अपन पहचान बनेने यऽ तहिमे जे हमसभ मिथिला पेन्टिंग सिखय लेल जाइत छलहुँ तऽ बहुत जादा रचनात्मक अबाजकेँ लोकके भाषाके प्रयोगके सुनय पड़ै छलय हमरा सभकेँ जे असहनीय रहै छल हँ लेकिन तकर बावजूदो हमसभ सुनै छलहुँ हँ सिखै छलहुँ हँ ई सभ आओर सभटाके मतलब झेलैत हमसभ अपना ऊपरमे सुनैत सहैत मिथिला पेन्टिंग सिखलहुँ आइके समयमे